हमरा सबके छै से स्वास्थ्य सेवाके बहुत हालत खराब यऽ कोरोनामे जे छै से बहुत मरलै स्वास्थ्यके द्वारा इलाजके द्वारा लेकिन तैयो डॉक्टरके बढ़ा नहि रहल यऽ सुपौल जिलामे बहुत स्वास्थ्य अथी स्थिति बहुत खराब यऽ बहुत बीमारी एहन होइत छै जे मरि जाइत छै स्वास्थ्यके चलते इलाजके चलते डॉक्टर समय पर नहि बैसैए ओहिके चलते लेकिन ओकरा जे छै से बढ़ा नहि रहल यऽ सरकार सरकार जे छै से एहिमे डॉक्टरके बेसी बढ़ावा नहि दए रहल छै नहि ओकर कोनो व्यवस्था कए रहल अछि ओहिके चलते हमरा सबकेँ बहुत परेशानी होइए दिक्कत होइए स्वास्थ्य सेवाके चलते समय पर नहि भए कोनो डॉक्टर भए पाबै छै आ नहि कोनो अथी भए पाबै छै नहि कोनो जाँच भए पाबै छै ओहिके चलते हमरा सबकेँ बहुत दिक्कतके सामना स्वास्थ्य सेवामे करए पड़ैए हमरा सबकेँ नहि भए पाबैए सुपौल जिलामे नहि अस्पतालमे कोनो डॉक्टर जल्दी बैस पाबैए नहि अथीमे प्राइवेटमे तऽ जाइत नहि छी कि एतऽ पैसाके चलते आ सरकारीमे बैसै नहि यऽ तऽ कोना ओकर सामना बहुत सामना करै पड़ैए ओहिके चलते बहुत एहन मरीज छै जे मरि जाइत छै बहुत एहन छै जे खतम भए जाइत छै स्वास्थ्य सेवाके दुआरे नहि समय पर भए ओकर इलाज भए पाबै छै नहि एगो डॉक्टर बैस पाबै छै समय पर ओहि दुआरे सरकार नहि ओकर डॉक्टरके बढ़ा रहल छै आ नहि किछु कऽ रहल छथि